जीअं त मां पंहिंजे वॾनि सां तिरुपति बालाजी मद्रास वई हुयमि उते वञी करे मां रूम वरितो रूम में सनानु पाणी करे सुबुह जो मां जीअं ई मंदरु लाइ निकितासीं त हुते ॾिसां त ॿिन्हीं क़िस्मनि जूं लाइन लॻल हुई हिकु वी आई पी दर्शन ऐं ॿिए आम माण्हुनि लाइ हाणे मां पोटीनि हाणे मां वी आई पी नंबर जूं टिकेटूं दर्शन लाइ वरितियूं जीअं त असां दर्शन लाइ वियासीं त हिकु हॉल में ॾह मिंट पंद्रहं मिंट ईअं कंदे टे चारि हॉल हुया उते वेई वेई असां ऐॾो ईअं तंग थिया मुंहिंजा वॾा त जाम तंग थी विया अखु धीरे धीरे मां वञी करे हिकु महाराजु स्वामी सां मिलयमि उन्हनि खे मां पंहिंजी तकलीफ़ ॿुधाई त उन्हनि मूं मूंखे मुंंहिंजे वॾनि खे वठी वञी करे सिधो डाइरैक्ट दर्शन ॾिनूं ऐं हीअं दर्शन ॾिसी करे मां जाम ख़ुशि थियमि मुंहिंजा माइट बि जाम ख़ुशि थिया इहो ॾींहुं मुंहिंजे लाइ जाम बहितरीन ॾींहुं हुयो